हैलो ठीक ठाक ठीक ठाक दिक्खो भाई साढ़े इत्थें रेता मुक्की गेदा हां अच्छा अच्छा रेता मुक्की गेदा कल्लै दा ते लेबर आह्ले बंदे खड़ोते दे ते ओह् बी आक्खै हून बापस निं जाना घरै ई रेता रेता मुक्की गेदा इट्टां मुक्की गेदियां ते ओह् बज्जरी मुक्की गेदी ध्याड़ी में अपने खाता थोह्ड़े देनी उ'नेंगी हां ते रेता पुज्जी निं जाह्ग रेता पुज्जना चाहिदा

ते मिगी इक बजे तक ध्याड़ी उनें जेह्की लेनी ते में अपने खाता दा देनी उनेंगी कम्म ऐ ते सनाया चाल रुकी गेदी

हां भी ओह् बी निक्का जेहा उनें फोन कीता चाचा अहें हून अहें चाल कम्में दी रुकनी निं चाहिदी अहें ते तुसें ई हून ऐहें बंदे बंदे बैठे दे चाल रुकी गेदी फक्कड़ पवा दे

रेता लोड़दा शैल ओह् ओह् एह् डस्ट निं चाहिदी ऐ लोड़दा रेता तुसें नेईं नेईं आह्नेआ निं ऐ बा केह् पता हून बंदे बैठे दे बेह्ले ते ओह् बी आक्खा दे हून ध्याड़ी कुत्थ कुस देनी कुस नेईं में टेंशन कोई निं ऐ ऐं हां ते रेता रेता घटी गेदा बज्जरी बी ते रेता ओह् गड्डी इक इक करी ओड़ो

बस उत्थें सटाना हां हां में तुसें कल सुनाया महा रेता मुक्की गेदा तुसें ओह् गल्ल सीरियस लैनी नी किन्ने बारी समझाना पौंदी हां नेईं ओह् ते ऐ में कल सनाया हा रेता मुक्की गेदा रेता बिलकुल खतम होई गेदा बंदे हून आए दे इत्थें बैठे दे चाल रुकी गेदी कम्में दी चाल नि ना रुकनी चाहिदी

ठीक ठीक ठीक